हाँ सर नमस्ते सर ये है कि आपके यहाँ यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट और उसके बाद यहाँ पर सब व्यवस्था करना है और बैठने उठने का यहाँ पर ईसू है इसका और क्लास को पूरा अरेंज करना है और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और सब उसी काे अरेंज करना है हाँ सर एक मीटिंग रख कर और कर लिया जाए हाँ हाँ और उसके सर वहाँ पर एक हाँ सर उसको मीटिंग करके और उसको सब प्रॉब्लम हैंडल किया जाए

हाँ उसको व्यवस्थित करना होगा और जैसे सारे इस्टाफ़ को एक जगह एक मीटिंग रखते हैं सारे इस्टाफ़ों को बुलाते हैं वहाँ पर वो एक मीटिंग रख कर उसी हिसाब से वहाँ पर उसका प्रॉब्लम को हैंडल किया जाएगा

हाँ वो रीटेन में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जैसे हाँ ऑन रिकार्ड भी चाहिए हाँ एक सिड्यूल बने उसी से सब कुछ टाइम टाइम अपना हो हाँ और उसके बाद वो टीचर कैसे काम कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी उसकी टाइमिंग सही से होनी चाहिए और सर इसी इसको पूरा एक टाइमिंग बना कर अपना और एक मीटिंग अरेंज करके इसको पूरा अरेंज करवाइए

हाँ एक लेटर बना कर आप उसको हमें उसको हमें दिखा भेज दीजिए और अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था की जाएगी

हाँ सर और ये का एक ये भी है

हूँ ही और उसके बाद टेबल की सिटिंग की व्यवस्था एकदम सही होनी चाहिए हाँ इसी इसी का ईसू है और उसको एकदम व्यवस्थित करके एक एक टाइम टेबल बना के और उसी के हिसाब से सब किया जाए नहीं नहीं अभी तो बात नहीं हुई है अभी हम सोच रहे हैं कि एक वही तो इस उसी लिए तो हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं हाँ सर एक प्रोपोज़ल बना कर उसी हिसाब से सारे इस्टाफ़ रहें उसी में एक मीटिंग रखी जाए उसी हिसाब से सारा काम किया जाए हाँ हाँ ठीक है हम पूरे हाँ हाँ

ठीक है सर ठीक है ठीक है सर ठीक है इसी पर काम किया जाए ठीक है ठीक है सर ठीक है